ऑनलाइन मां हिकु चादरु घुराई जंहिंजो कलर त एॾो सुठो नि माना ॾिसी करे ईअं चओ त सॼे पाड़े खे मां चवां त चादरूं वठो पर ॾिसो मुंहिंजे घरु चादरु आई उहा चादरु एतिरी एतिरी एतिरी बेक़ार न माना ॾिसी करे मां दंग रहिजी वियसि अने चवां पई हे छा इहा अहिड़ी चादरु विधमि जो वॉशिंग मशीन में त कलर सॼो बिगिड़ी वियो अने पोइ वरी चादरु विशाई त सॼी ज़री निकिरी वई अने सभु गुल फुल ॼण त ॾिसण ई न अचन मांॻई कलर फिटी वियो पाण खे हिकु ऑनलाइन घुरायूं ता पिया पर ॾिसो त सही कहिड़ा त हिनजा रिजल्ट मिलनि पाण खे अने पोइ त वरी आहे न पोइ मां चवां पई हाणे छा कयां सभिनी खे चादरु घुरायूं सभु घुरायूं कि न न मां सभिनी खे पोइ त न करे छॾी सॼे पाड़े वारे खे मां ईअं चई छॾो मां तव्हां चादर घुराई अथव मतां चादर घुराई त वरी आहे न अहिड़ो थींदव इन सां मुंझ मूंझ मुंहिहिजो जेड़ो थियो आहे अहिड़ो ॿिए कंहिंसां न थिए तव्हां कोई बि ऑनलाइन शइ कॾहिं न घुराइजो